जेह्के साढ़े पालतू जानवर होंदे साढ़े जेह्के साढ़ै असें घर अपने डंगर रक्खे दे होंदे ते इनेंई अस बमारियां हा बचाने आस्तै इ'यै करने कि जेह्की असें अपना बजुर्ग स्याना स्याना सिक्खे नुस्के के ठंडू दे दिनें असें इनें गी गुड़ खलाने गुड़ घोलियै अगर इ'यां आटे च मिक्स करियै देओ तुस अगर खाई जान ते ठीक ऐ नि तै घोलना ते घोलियै पलैओ उनेंगी मतलब सर्दियां दिनें ओह् ठीक होंदा ते इक होंदा साढ़ै प्हाड़ै च होंदा गूं गूं बी खलान्ने अस उसी डंगरें अपने गी खलान्ने अस अपना गूं ते ओह्दे कन्नै बी केईं बमारियां ते बड़ा घट्ट घट्ट चांस होंदे बमारी होने दे बड़ा बचाओ होंदा बमारिया दा ओह्दे कन्नै ते होर बी इक दो साढ़ियां होंदियां जेह्ड़ियां उनेंगी बी अस दिन्नें अपने डंगरे गी जेह्दे अस बची जंदे ते अगर जियां हून पिच्छे पिछलै साल आई दी ही बमारी कि मतलब डंगर गी दाने निकलै दे हे ते ओह्दे उप्पर असें केह् कीता कि उं'दे आस्तै बचने आस्तै असें मूलियां खलाइयां ते अपने घर देसी मूलियां लाई दियां हियां ते मूलियां खलाइयां ते कन्नै खलाइयां असें कंडोलियां कैंह् कि कंडोली बी ठंडी होंदी ते मूली बी ठंडी होंदी ते इक साढ़ा होंदी बेल होंदी इक अगर होंदी कि जिलसै गवां बच सुइयां ते गवें गी केईं बार होंदा कि गर्मी होई दी होंदी ते उसी बेलै गी अस खलाचै ते ओह्दा ऐक्चली नांऽ मिगी इन्ना पता नी ऐ नांऽ किश होंदा ओह्दा पर होंदी ओह् इ'यां वेट नी होंदा बेल होंदी बूह्टें पर लग्गी दी बेल होंदी ते असी बेलै गी केह् करना कि बेल लेयोनी ते ओह् निक्के निक्के टुकड़े करी'रै ते ओह् खलानी ओह् बिल बड़ी ठंडी होंदी ओह् ते ओह् बेल खलानी ते ओह्दे कन्नै जेह्का साढ़ियें गवें गी सेक होंदा ते ओह् सेक ओह्दे कन्नै खतम होई जंदा हां जी